हॅलो डॉक्टर हांयें इन्शुरंस केल्लो गेले ते म्हयन्या नोव्हंबरांत तो म्हाजो दात दांताचो तो म्हाका तो आजुनूय आसा म्हाजो इन्शुरंस जाल्यार तो म्हाका म्हाका मातसो पळोवपाक जाय